हाँ हेलो उमेश जी बोल रहे हैं क्या जो है से कि आपका वह रूम का दरवाज़ा खराब हो गया खुल रहा है अंदर से लॉक है हम खुल ही नहीं रहा है थोड़ा देख लेते अपने से आकर एक बार देख लीजिए ना अब इस्टाफ कहाँ है नहीं है आप एक बार आकर देख लेते आप अपने से अगर यहाँ पर हैं तो आकर देख लीजिए

खराब नहीं अंदर सब पैक हैं मेरा भी मजबूरी आप समझिए आ एक बार आकर आप देख लीजिए प्लीज

हम अंदर में पैक भरे हुए हैं कुछ कीजिए जल्दी में फैमिली के साथ है अंदर पैक बने हुए हैं जी सर आप आकर देख लेते अब इस्टाफ कब आएगा नहीं आएगा हम कब तक पैक रहेंगे अंदर में हाँ

अब कुंडी अंदर में पैक है हम जिन क्या करें बहुत खराब फील हो रहा है बाहर निकलना तो तो बहुत देर से हैं